कोंकणी भाशेचो जर आमी विचार केलो आनी कोंकणी जेन्ना आमी आमच्या गोंयची मातृभाशा किंवा मायभास जेन्ना म्हणटा दोन गजाली ह्या कोंकणी भाशे बद्दल आमकां लक्षांत घेवपा जाय एक म्हणजे कोंकणी भाशेन उलोवप हें तशें पळोवपा गेल्यार तशें सोंपें आसा कारण ल्हानपणांतल्यान आमच्या कानार कोंकणी भाशा ही पडटा आनी चडान चड लोक जे आसा जे गोंयान रावता किंवा जे भायल्यान सुद्दां येतात तें कोंकणीन उलयता कारण ती आमची मांयभास आसा सो कोंकणी उलोवपाक चड त्रास अशें कांय पडना कारण कांय कितें तर ती आमच्या पयलींच्यान आमी ती आयकत येयल्ली आसा पिढ्यान पिढी गोंयचे लोक जे आसा ती कोंकणी उलयता आणी कोंकणीचो वापर ही आमच्या सदांच्या सदां आयुश्यांन हो जाता सो तेका लागून कोंकणी उलोवप हें सोंपें आसा पूण जेन्ना कोंकणी बरोवपाचो टायम येता किंवां कोंकणीन कितेंय बरोवपाचो जेन्ना टायम तेन्ना बरेंच लोक किंवां तरणाटे जे कोण आसात ते अडखळटा अडखळटा हेजें फाटलें कारण आसा तें म्हणजे आमी गोंयचीं जर स्कुलां पयलीं जाल्यार थोडीं स्कुलां अशीं आसतलीं की जेंकां कोंकणी हो विशय आसा नाजाल्यार आमी तीन भाशा ज्यो शिकता एक इंग्लीश हिंदी आनी मराठी आनी त्या भायर मागीर खंयतरी थोडीं स्कुलां अशीं आसतलीं थोडीं हायर सेकेंडरी अश्यो आसतल्यो की जितून कोंकणी हो एक विशय आसा संस्कृत हो एक विशय आसा सो कोंकणी जेन्ना उलोवपाची किंवा आमी उलयतात तेन्ना कांय प्रोब्लेम जायना किंवां तितूंत कांय आडखाळी येयना आं पूण जेन्ना कोंकणी बरोवपाची येता कोंकणीन कितेंय बरोवपाचें जाता तेन्ना बऱ्याच जाणांक तेचो त्रास जाता कारण कितें आमी तें शिकलेलें ना आमी बरोवपाक किंवां कोंकणी टॅक्स्ट बूक जीं कितें आसा तीं आमी केन्ना हातीन घेवन वाचलेली ना आमी जी कितें कोंकणी उलयता ती लोक जी कितें उलयता किंवां घरांत जो कोण कितें उलयता जाणटे तेंचें उलोवप आमच्या कानार पडोन आमी ती कोंकणी शिकलेले आसा पूण जेन्ना कोंकणी बरोपाचो टायम येता बरोवपाची जेन्ना वेळ येता तेन्ना बऱ्योच आरकाटी आमकां येता कारण ताचें एकमेव कारण आसा तें म्हणजे आमी कोंकणी ही आमच्या स्कुलांनी आसत हीं खूब कमी स्कुलांनी ही शिकयता किंवा शिकयली वयता तेका लागोन म्हाका अशें दिसता की कोंकणी उलोवप सोंपी आसा पूण जेन्ना कोंकणी बरोपाचो टायम जेन्ना येता तेन्ना बरेच जाणांक तेची आडकाटी जाता